जानवरों को देख के पता चलता है कि हमारे जानवर बीमार हैं या अस्वस्थ हैं पहले जानवरों के पास जाते हैं देखते हैं कि वो अच्छे से अपना खाना खा रहा है या नहीं उसके खाने की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है कि नहीं वो पागुर कर रहा है या नहीं पागुर करता है तब तो स्वस्थ है लेकिन नहीं कर रहा है उठ बैठ अच्छे से नहीं पा रहा है चल भी नहीं पा रहा है उसके मुँह से स्लावा निकल रहा है तो वो बीमार है उसको बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेते हैं अगर वो सही ढंग से बताते हैं तो उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं लेकिन नहीं स्वस्थ नहीं हो पता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं और उनसे उसके लिए दवा लेते हैं और जैसे जैसे साफ़ सफाई के लिए कहते हैं वैसे करते भी हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है तो उसका टीकाकरण होता है उसको सुई लगती है इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन के साथ साथ जो जो दवा दी है जिस तरह दिए हैं उस तरह उनको खिलाते भी हैं पहले उनके प्रकार के रोग हुआ करते थे जैसे बर्ड फ्लू प्लेग लेकिन अब उतना तो है नहीं फ़िलहाल कहीं कहीं हो जा रहा है ब्लड फ्लू में मुर्गियाँ पास में थी एक जगह वहाँ मुर्गी पालन था लेकिन वहाँ साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान नहीं था या कुछ गड़बड़ी से वहाँ बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ मरने लगी ब्लड फ्लू होने लगा लोग अस्वस्थ होने लगे तो डॉक्टर को बुलाया गया दवा छिड़काव किया गया और साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया तो थोड़ा अच्छे व मुर्गियों का तादात बढ़ा थोड़ा ठीक हुई मुर्गियाँ तो फिर एक और भी बीमारी हुआ प्लेग जो पहले बहुत पहले था फिलहाल अब तो नहीं है लेकिन पहले रहता था पूरा गाँव का गाँव प्लेग बीमारी से लोग खत्म हो हो जाया करते थे लेकिन अब वैसा प्रकिया नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सरकार ने बहुत अच्छे से सब दवाओं के कब को बनाया जिससे मतलब हर एक लोग को लड़ने के लिए क्षमता भी है हर एक रोग से लोग बच सकते हैं कई बीमारियाँ भी हुई लेकिन अब तो काफ़ी लोगों को ठीक किया जा रहा है